नमस्ते डाक्टर साहब कहाँ प कहाँ से बोल रही हैं आप किस चीज का दवा देती देती हैं आप हमारे पैर में दर्द है तो उसके भी दवा देती हैं आप कमर में भी दर्द रहती है कमर में दर्द होती है और सीना में भी दर्द होती है तो उसको उसके लिए दवा देती हैं आप और हाथ में भी दर्द है डाक्टर साहब उसकी भी दवा देती हैं आप और फीस आपका कितना है डाक्टर साहब कहाँ पर आप रहती हैं तब तो डाक्टर डाक्टर साहब फीस तो आपका बहुत महंगा पड़ रहा है और बाँह में हमारे खुजली भी हो रही है डाक्टर साहब उसकी भी दवा आप देती हैं ठीक है तो हम आएँगे और कै बजे कै बजे तक कै बजे तक आप बैठती हैं बैठती हैं आप तो जरूर हम आऍंगे दवा लेने के लिए खाँसी भी आती है सीना में दर्द है हास्पिटल आपके कहाँ है तो हम आएँगे ठीक है आपको हाँ फीस आप थोड़ा सा कम करिएगा तब हम आ जाएँगे और आँख भी देखती हैं आप और आँख में दवा छोड़ने के मिले खुजली भी होती है आँख में और वो आँख के खुजली होती है तो होती है और सिर में भी खुजली होती है और सिर में दर्द भी होला डाक्टर साहब नहीं सिर में ना दर्द हमारे हो रहा है हमेशा दर्द होती है हम पहले देखाए थे बनारस वो बोले दवा दिए ठीक हो गया फिर एक दाँव फिर आँख हमको फिर दिखाना है ना तब सोचे दुसरा डाक्टर को देखा लें हाँ तो हम आपके यहाँ आएँगे जरूर आएँगे दवा लेने के लिए और कान के भी दवा आप देती हैं कान की दवा देती हैं कान की दवा दे दें कान में अभी भी खुजली हो रही दर्द भी हो रही है तब आएँ कान के फीस अलग से है कि वही में हो जाएगा तो आएँगे हम और कौन कौन दिन बैठती हैं आप